औ सार हेल' औ आदसा सारआथ' सिदलि ब्लकनि बिडिअ सारमोन ना औ आदसा बावैसो सिगां आंनिया मोनसे बड'लेण्ड रादाबआव मोनदोंमोन जे सिदलि ब्लकआव बे फर ग्रेडनि मोनसे साख्रिनि पस्ट दं होननाय खोनादोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौ मा रोखोम एफ्लाइ खालोमोब्ला मोननो हागोन सार आंथ' बारा बुरजा नङा सार खुनुरुखुम हायार सेकेण्डारि पास जानानै दङ ओरैनो औ

आदसा पस्ट दं आरो ना दा औ आदसा ओरैनो

अनलाइन अनलाइनजों जागोनना एफ्लाइआ सार

आदसा बिदिब्ला सार माब्लानिफ्राय माब्ला जोङो माब्लानिफ्राय एफ्लिकेसनखौ आजावगोन आरो माब्ला लास्ट डेट खालामगोन सारमोनहालाय

आदसा आदसा दे सार होमब्ला आङो नाजानोसै माने आङो आंना नख'रा बुहुद मानानै गरिबथ' ए आंबो बेखार जानानै थाबाय फेमिलि एसे मेनटेइन्ट खालामनो हाया हाया जाबाय दा सारनि सारनि अननायावनोसै दा औ औ आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा दे होमब्ला सार आं नोंथांनि सायाव आसा थाबाय जाहाथे आङो नोंथांनि बे अफिस आव आङो फर ग्रेडनि साख्रिखौ मावनो मोनो आरो सार बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ दे औ दे गोजोन्थों